नाश्ते में मां सेयल फुलका ॾाढा मस्त ठाहींदी आहियां सेयल फुलका करणु जी विधी ॿुधो त पहिरीं बसरु कटे विझंदी आहियां तंहिं में थोरो बसरु सिझे तंहिं खां पोइ टमाटो विझंदी आहियां टमाटे खे थोरो सिझण ॾियां तंहिं खां पोइ सेयल फुलका कटका करे विझां तंहिं खां पोइ मिर्च मसाला विझी हलाए हलाए ॾुध विझंदी आहियां तंहिं में ॾुध विझी थोरा टहको ॾियारे पोइ बसि मस्त सेयल फुलका रेडी थी वेंदा आहिनि ज़ोरदार थींदा आहिनि सेयल फुलका